विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उन्होंने उन्नति की है उसके हमारे उससे हमारे जो स्वास्थ्य सेवा है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काफी योगदान मिला है जिससे हम क्या है अपने स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की जो बीमारी है उसका अच्छे से समय पर ही पता लगा सकते हैं और जो उसका समय पर ही इलाज कर सकते हैं इस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की काफ़ी मदद हुई है सभी क्षेत्र में और जो यह जो है हमारे कोविड महामारी में जो कोविड ऐप चला गया था उसकी काफ़ी उससे भी काफ़ी सारी मदद हुई थी जिससे काफ़ी लोगों को सहायता मिली थी जिससे बचा कोविड महामारी से बच सके इससे हमें काफ़ी सहायता मिली थी उनसे देखरेख बचाव के सभी जो है जानकारी मिल चुकी थी इससे हमारा बहुत ही बचाव हुआ था और उससे हमें बहुत सहायता मिली